بچپن میں میں اسکول کے طرف سے پکنک پہ گیا تھا میرے فرینڈ بھی گئے تھے میرے ساتھ اور ہم سب فرینڈ اتنا مزہ کیا تھا اتنا مزہ کیا تھا اور اس کے بعد بھی گیا پکنک پر پر جتنا مزہ فسٹ ٹائم آیا تھا اس کے جیسا ابھی تک نہیں مزہ آیا اور وہاں گئے تھے جب پکنک پر تو ہم سب تیر نشانہ بازی بھی کھیلے بوٹیں بھی چلائی اسکیٹنگ بھی کی اور وہاں ہم نے انگریزوں سے بھی ملا اور بھی وہاں بہت بچے سارے بچے خوب مزے کیے سوئمنگ پول میں بھی اور وہاں ٹیچر کو بھی پریشان کیا اور سارے بچے بس پہ چڑھ کر خوب شور مچایا ایسا لگ رہا تھا کہ کہ کوئی ہے نہیں ہمیں روکنے والا خود اپنی من مانی کر رہے تھے اور اتنا مزہ کیا اتنا مزہ کیا ویسا مزہ اب تک نہیں آیا دوبارہ جب بھی گئے وہ فسٹ ٹائم تھا جو اتنا مزہ آیا تھا